आ में मेरा नांऽ गौरव शर्मा ऐ ते मेरे बारै एह् ह् जेल्लै में निक्का जेहा होंदा हा उस बैल्लै सारे बच्चे ई होंदा हा कि बड्डे होइयै असें पुलीस अफ्सर बनना जां आर्मी आह्ला बनना ते किसे ने बड़ा किश सोचे दा होंदा हा ते साढ़ा बी इ'यै होंदा हा कि असें बी बड्डे होइयै बड्डे होइयै आर्मी अफसर बनना फिर ओह्दे बाद जेल्लै मेरे फादर साह्ब हे ते असें उ'नेंई दिक्खी दिक्खियै ओह् साढ़ा उं'दे कन्नै कम्म करने ई जाटना ओह् ते ओह्दे बाद केह् होआ कि आर्मी आह्ला ओह् थोह्ड़ा शौक जेह्ड़ा हा इ'यां होई आ जेल्लै अपनै फादर साह्ब गी दिक्खेआ कि इन्नी मेह्नत मारदे ते फिर थोह्ड़ा हारा उंदे कन्नै जाई जाइयै असेंई बी होआ कि नेईं यार इब्भी कम्म करना चाहिदा ते इक बारी ऐसा बी होआ हा बिच के में आर्मी दी भर्थी दिक्खन बी गेदा हा ते खैर ओह् उस बेल्लै कुछ ऐसी होई कि वापस आना पेआ फिर ओह्दे बाद कम्म इ'यै फोटोग्राफी शुरू कीती ऐ फिर ओह्दे बाद मतलब फादर साह्ब दा अच्छा नांऽ हा कटरा बिच फिर असें बी उ'नें थोह्ड़ा हारा अपने कन्नै कन्नै रक्खी रक्खियै मिं सखाया थोह्ड़ा हारा कम्म फिर ओह्दे बाद उनें मिगी जेल्लै मेरी पढ़ाई कम्पलीट होई ऐ फिर में उत्थूं दा सिक्खना बोम्बे चली आ उत्थूं दा में कम्म शम्म सिक्खेआ फोटोग्राफी दा फिर में कटरा आई आ क्योेंकी नांऽ उनादा बहुत जेह्दी बजह् कन्नै थोह्ड़ा हारा अच्छी ही उना दी ते डीलिंग बी बड़ी अच्छी ही ते स्हानूं बी ओह्दा फायदा थ्होआ ते अस बी कम्म शम्म करदे रेह् फिर ओह्दे बाद कुछ अचानक ऐसा होआ कि मेरे फादर साहब दी डैत्थ होई फिर ओह्दे बाद अस निक्के निक्के हे ते फिर ओह्दे बाद करदे रेह् कम्म शम्म ते अज्ज चलो जो बी ऐ उं'दी बदौलत गै ऐ

चलो अच्छा ऐ कि एह् जेह्ड़ा कम्म ऐ कोई आखदे न की कम्म कोई निक्का बड्डा निं होंदा कम्म कम्म ऐ अस खुश न अपने कम्मै कन्नै लोकें दा प्यार अच्छा थ्होआ दा स्हानूं ते एह्दी बजह् कन्नै अस थोह्ड़े हारे टिक्के दे न इत्थै चलो माता रानी दा इ'यै की अग्गै बी अच्छा कम्म करदे रौह्गे लोकें गी अच्छा कम्म देगे ते कम्म होर थ्होना